हेल्लो हँ ऊह काहाँ घुमै छियै काहाँ घुमै छियै मछली आर कोना है हूँ मछली आर नहि लेबै

रुपचन है गोल्डन है रेहु है बुआरी है पोठिआ है डेढ़ सए रुपए किलो रुपचन है एक सए अस्सी रुपए किलो रेहु है एक सए बीस रुपए अथी है पोठिआ है एक सए रुपए गोल्डन है बुआरी एक सए तीस रुपए है कोन लेबै आएँ हँ

ठीक है तौल दै छी एक एक किलो मछली पैसा ऑनलाइन देबै कि हाथ मे देबै ऑनलाइन करबै आबु अल हँ तऽ पैसा ऑनलाइन कर देबै पन्द्रह सए रुपैआ हँ जोखै छी आबू हूँ आबु ने आहाँके सामने मे जोखि देब नहि तऽ नहि कहबै की घट्टी देलकै हन मछली उहए ने पन्द्रह सए रुपैआ भऽ गेल हन सब मिलाके ठीक है रक्खू